ہندوستان میں مختلف جگہوں پر مختلف آب و ہوا ہوتی ہے جیسے کہ کہیں پر بہت زیادہ دھوپ اور گرمی ہوتی ہے لیکن کہیں پر بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے یہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے جیسے کہ کشمیر کا علاقہ بہت ٹھنڈا والا ہوتا ہے جب کہ دہلی کے اطراف میں اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ خدا کی پناہ یہ آب و ہوا اپنے اپنے حساب سے مختلف خطوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اس سے آپ آب و ہوا کی وجہ سے ہی تندرستی اور صحت کا بھر پور خیال رکھنا ہوتا ہے